پانچ ہزار تین سو پینتالیس پینتالیس ہزار نو سو پچیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس